वजन कम करयके कोशिश केनिहार सभकेँ देखल जाइत अछि गाममे जे खास कऽ के ओ मोर्निंग वॉकपर विशेष ध्यान दैत छथिन सुबह सूर्य उदयसँ पहिने ओ किछु गामक जतय आबादी नहि रहय ओहन जगह खुला जगहपर जेना खेत या सुनसान सड़क ओहिपर टहलैत देखल जाइत अछि अतः ओ भिन्न तरहक किछु व्यायामके सेहो ख्याल राखैत छथि आ ओहि सङ्ग सङ्ग किछु योगकेँ सेहो अपनाबैत छथि आ खानपानमे सेहो ओ अपन बदलाव रखैत छथि जेना फैट युक्त सामान जे होइत छै वसायुक्त तकरा कम खाइके कोशिश रखैत छथि जेना भातके कम खेनाइ भातक जगहपर रोटीए बेसी होइ एहि तरहे जेना घीके उपयोग तेलके उपयोग कम केनाइ तहिना मीटसभके मात्रा जाहिमे वसा मात्रा बेसी होइत छै ओहि तरह चीजसँ थोड़े परहेज रखैत छथि जाहिसँ थोड़ेक वजन कम बढ़य एहि कारणसँ